हेल' हेल' सार औ सार दा आं मानि आं क'क्राझारनिफ्राय बुंदों आङो थारमानि आंना जबा बे माबाआव जासिगौमोन नालाय ओंखायनो माखासे फ्रफारथि नांगौमोन आमफ्राइ नोंखौ दं होननाय खोनादों बिनिखाइनो नोंनाव सोंहरनाय जादों मोन

औ जेन'बा बिसिबां बिसिबां फाइभ थावजेन औ जेनेबा ओरैनो फ्रफारथि फोरखौ हाजों जाबजों न'फोरखौ बायोब्ला बिसिबां लागोन अ' बिदिआवनो जागोन ना बिदि बाथ' एसे खम जाया नामा रायलाय नांसिगोन ना औ होनबालाय होनबालाय आङो समबारफ्राव मानदेफ्राव समबाराव थांनानै आङो नोंखौ लोगो हमनानै बै बैजों मोजाङै रायलायहैसै बिदिबा जागोन ना दा औ बिदिबा से घन्टासो नि उनावसो जागोन औ औ दे जाबाय होनबा औ जागोन

औ दे होनबा आं दाहाय कल खालामनानै नोंजों रायलाय हरसै दे